जॾहिं असां पंहिंजे घर खां सत अठ ॾींहं या ॾह ॾींहं या पंद्राहं ॾींहं लाइ असां ॿाहिरि वेंदा आहियूं त पंहिंजे गमलनि ऐं पौधनि जी असां सुरक्षा जे लाइ खाद वग़ैरह विझी वेंदा आहियूं ऐं पाणी विझी वेंदा आहियूं ऐं हिनखां पोइ पंहिंजे आड़े पाड़े में बि चई वेंदा आहियूं कि विच विच में पाणी विझंदा रहिजो ऐं अगरि पाड़े वारा हे कमु न कंदा आहिनि त पंहिंजा रिलेटिव वग़ैरह हूंदा आहिनि असां हुननि खे बि चई ईंदा आहियूं कि असांजे पेड़ पौधनि ते पाणी वग़ैरह विझंदा रहंदा कयो